ओइ नोंनाव दाउ फिसा दं नामा ब्रा

बिसे बुरजा दङ अ बेसेथो दाम होन्दों ब्रा एकस'थाखानि एसेबो खमाया ने

फास हाजारसो दं ने फास हाजार दं दे होनब्ला दोनदो आं लांसै दामा नों खमायो ना खमाया आंलाय खमाय जानो लुबैदोंमोन लै इसे आं बै दस्रायावबो दाखालि नोबबै थाखानि लाबोदोंमोनलै बाव गैलालाय जोबबाय दा हनै आंनो नांथारगौमोन नालाय बेहाय गैलालाय जोंहा बोथ' लाबोनानै आदार होनांगौ मा होनांगौ थायो ना दे होनब्ला आं दोन्दोल' आं फास हाजार खौबो लायजोबनोसै गाबोन लायनोसै ब्रा

है लायोब्रा बिदि नङा आं आं लायग्रा खाथारब्रा जेरावबो लायो लै आं दे दे आं लायसिगोन

देलै माथो खालामबावनो जाखाबायदा जाबाय जाबाय दा दे होनब्लालाय गाबोन लायसै आं दे

गाबोन थांसै होनब्ला आं ख' ख' दंखायोब्रा ख' दंखायो रा आंनाव गेसें हेबनाय ख' दंखायो आदारबो जाजा लायो बेफाराव है जेरावखि हैयाब्रा

दे जाबाय होनब्ला दोननोसै दे ओम